मेरे द्वारा खरीदी गई मेरी दूसरी वस्तु मेरी जींस पैंट है मुझे काफ़ी परेशान होने के बाद चार पाँच दुकान छोड़ने के बाद मुझे वो पसंद आई थी और जिस हिसाब से उसके दाम थे उसे हिसाब से उसकी गुणव गुणवत्ता नहीं निकली वह धुलने पे दो तीन बार धुलने पर कलर छोड़ने लगी थी उसकी सिलाई भी उखड़ रही थी जगह जगह से कपड़ा भी काफ़ी खराब हो रहा था कपड़ा बहुत अच्छा नहीं है और मुझे लगा नहीं था इस हिसाब से मैं नुकसान में चला जाऊँगा मेरा समय और मेरे पैसे दोनों ही खराब हो गए